जी

मधुबनी जिलामे बहुत होस्पिटल छै मधुबनीमे सदर होस्पिटल सर सेहो छै

जी भऽ जेतै ओ सरकारियो छै प्राइभेटोमे नीकसँ नीक होस्पिटल छै मधुबनीमे बहुत ब्यवस्था छै अहाँके अरे आउ ने हँ हँ हँ उ डॉक्टर डॉक्टर साहेब बहुत नीक छथिन प्राइभेटोमे छै हँ हँ तऽ सदरोमे अहाँके सबटा जाँच भऽ जाएत अल्ट्रासाउण्डसँ लऽ कऽ ब्लड टेस्ट खून शूगर टेस्ट बी पी टेस्ट सबटा बी सी डी सी सबटा टेस्ट होइत छै ओहिमे हँ हँ अहाँ जे छै ओहिमे सब हूँ जे तऽ ने हँ तऽ प्राइभेटमे करेबै तऽ माधुरी हेल्थ केयर चलि जाउ ओतऽ पञ्चमुखी बजरङ्गबली स्थान लग ओहो बहुत सुन्दर रहत ओहो बहुत नीक होस्पिटल हँ तऽ बहुत नीक हॉस्पिटल छै तऽ भऽ जेतै ब्यवस्था अबियौ की भेल हँ हँ सब ब्यवस्था छै अन्दरे मे सब ब्यवस्था छै सब जाँच फाँच जत्ते होइ छै सब ब्यवस्था अन्दरेमे छै होस्पिटलके अन्दरेमे छै सब ब्यवस्था अहाँके कतहुँ बौआए नहि कतहुँ बौआए नहि पड़ए बुझि गेलियै आ ओ अन्दरेमे सब अन्दरेमे सब जाँच फाँच छै अहाँके बहुत नर्स हँ हँ ओहिमे आठ दश आठ टा दश टा डॉक्टर छै ओहिके बाद नर्स काफी छै

सब छै हँ तऽ भऽ जाएत आबि कऽ देखि आबि कऽ आबि कऽ देखि देखि लियौ पहिले एकदम एकदम ठीक भऽ जेतै एकदम ठीक भऽ जेतै नहि कोनो दिक्कत होयतै हम छी मधुबनियेँमे आबि कऽ देखियौ भऽ जेतै सब ब्यवस्था एहिठुन अहाँ से अहाँके कम से कम टाइममे काज भऽ जाएत कितना भेल भऽ जेतै ओहिमे कन्सेक्शन भऽ जेतै एहन बात नहि छै ओहिमे छूट भऽ जाएत अहाँके नहि कोनो दिकत हाएत हम छी ओतऽ